हाँ जी मैं कृषि फ़ार्म से बोल रही हूँ जी हाँ जी भिंडी के बीज मिल जाएँगे आपको कैसे बीज चाहिए मतलब वो खुले में चाहिए या पैकेट वाले चाहिए अभी तो मेरे पास खुले बीज हैं आपको जैसे चाहिए खुले मिल जाएँगे लेकिन पैकेट वाले अभी उपलब्ध नहीं हैं दो दो चार दिन के अंदर वो भी आ जाएँगे अगर आपको वो चाहिए पैकेट वाले दो चार दिन में मिल पाएँगे अभी नहीं मिल पाएँगे अभी तो आपको खुले ही बीज मिल पाएँगे है खुले वाले बीज तो ऐसे हैं जैसे कि आपको दस रुपए के भी चाहिए तो वो खुले मिल जाएँगे बीस रुपए की तीस रुपए के चालीस पचास जैसे भी चाहिए वो मिल जाएँगे

हाँ जी मैं कर दूँगी अभी आपको हाँ जी नहीं बी आप है ना कॉल पे ही मुझे ऐड्रेस दे दीजिए मैं आपको अभी पाँच दस मिनट बाद कर दूँगी

ठीक है ठीक है तो सुनो तो आपको भिंडी के बीज चाहिए तो वो बड़ी वाली भिंडी के बीज चाहिए जो छोटी वाली भिंडी रहती है वो वाले चाहिए हाँ ठीक है ठीक है एड्रेस हाँ हाँ हाँ ऑनलाइन आप ऑनलाइन कर दिए कर दीजिएगा मुझे ठीक हैं हाँ तो आपको कितनी की चाहिए हाँ पचास रुपए के हाँ हाँ ठीक है मैं पचास रुपए के आपको कर दूँगी मैं अभी ये पाँच दस मिनिट के अंदर आपको भेज दूँगी ठीक है और कुछ और बीज तो नहीं चाहिए आपको हमारे यहाँ पर सभी बीज मिलते हैं भिंडी के मतलब हर सब्ज़ी के बीज मिलते हैं आपको और बीज चाहिए हों तो बता दीजिए हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ओके ओके ठीक है मैं आपको भिजवा दूँगी धन्यवाद